जीअं मां हिकु क़ाइदे सां वकील आहियां त जेको मुंहिंजो प्रोफेशन आहे हुनमें बिजली जो निर्भरता असांजो आहे जीअं त मूंखे मुंहिंजो लैपटॉप हलाइणो आहे जीअं असांखे प्रिंटर यूज़ करणो आहे जीअं असांखे लाइट यूज़ करणी आहे जीअं असांखे एसी यूज़ करणी आहे कॉन्फ्रेसिंस जे लाइ त हुनजी निर्भर बिजली ते आहे ऐं अगरि सम्झो बिजली कहिड़ी बि वज़ह खां अगरि घटि थी थिए या त मिले नथी असांखे त हो असांजे वर्क खे अफेक्ट कंदो ऐं बिजली अगरि कटौती थिए त हुनमें ईअ बि तकलीफ़ आहिनि की असांजा कम बराबरि न थींदा त हुनजे करे ॾाढो मुश्किलु थी वेंदो बट जीअं बॉम्बे जहिड़े शहर में इंवर्टर जी ज़रूरत एतिरी न आहे छो त हिते बिजली जो इशू न आहे तकलीफ़ न आहे बट अगरि बॉम्बे में बि हीअ इशू थिए थो ऐं प्रॉब्लम थिए थी त हुनजे हिसाब सां असांखे बि इनवर्टर वठिणो पवंदो